تو میں لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ میں نے کوشش کی تھی بریانی بنانے کی اب بریانی بنانے کا میں نے سوچ تو لیا اب بنانے کی کوشش بھی کی لیکن سچ بتاؤں تو بہت واہیات بریانی بنی تھی کہ کسی نے کھانا بھی پسند نہیں کیا تھا پھر لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ میرے پاس نا بہت سارا کام ہوتا ہے آلریڈی گھر کا تو میں وہ کرتی ہوں پھر میں نے سوچا بریانی بناؤں بریانی بنانے کی میں نے کوشش بھی کی لیکن وہ یہ مجھ پر بن نہیں پائی کافی چیزیں میں نے بھول گئی تھی اس میں اور کافی چیزیں میں نے زیادہ کر دی تھی جس کی وجہ سے بریانی ذرا بھی اچّھی نہیں لگ رہی تھی میں نے خود کھائی تو تو مجھے ذرا بھی اچّھی نہیں لگی لیکن بریانی بنانے کی میں نے کوشش کی یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے بریانی بنانا واقعی میں بہت مشکل کام ہوتا ہے بریانی واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جسے بنانا ہی ایک بڑا ڈسیزن ہوتا ہے آپ کے لیے لیکن میں نے کوشش کی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہاں میں نے بریانی بنانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی اچّھی نہیں بن پائی